हैलो डोगरी इक्क इंडो आर्यन भाशा ऐ एह् मुख्य रुपै च भारत दे केईं राज्य जम्मू कश्मीर च बोल्ली जंदी कन्नै कन्नै हिमाचल प्रदेश होर पंजाब दे बी किश हिस्सें च बोल्ली जंदी भारत दे बाई अधिकारक भाशें दे कन्नै बाई आधिकारिक बाकी भाशाएं चा डोगरी इक भाशा ऐ डोगरी भाशा लगभग पंजी लक्ख लोकें द्वारा बोल्ली जंदी इस भाशा च पैह्ली बारी उ 'न्नमीं शताब्दी च इसी लिखेआ गेआ हा ते ओह्दे शा बाद गै डोगरी च कत्थां क्हानियां कवितां बगैरा जेह्कियां लिखने दा कम्म शुरू होआ हा ते डोगरी भाशा इक बक्खरी गै भाशा ऐ हिंदी दे कन्नै मिलदी जुलदी ऐ एह्बी इक्क भाशा ऐ डोगरी इस भाशा दियां केईं बोल्लियां न पर जिं'दे चा जम्मू च जेह्की ऐ मतलब व्यापक रुपै च जेह्की डोगरी बोल्ली जंदी ऐ ते डोगरी बोलने आह्लें लोकें गी डोगरे आखेआ जंदा ऐ वर्ष दौ ज्हार त्रैऽ बिच इसी भारती संविधान च जेह्ड़ा अठमीं सुची च शामल कीता गेआ हा डोगरी बोलने आह्ले गी डोगरे आक्खेआ जंदा ऐ डोगरी बोलने आह्ले लोकें गी ते कन्नै कन्नै डोगरी भाशा जि'नें ल्हाकें च बोल्ली जंदी ऐ उ'नें ल्हाकें गी डुग्गर आखेआ जंदा ऐ ते इसी पैह्ली बारी पैह्ली जेह्ड़ी डोगरी भाशा ऐ साढ़ी इसी इक बड़ी अच्छी जेही भाशा ऐ इसी हिंदी बोलने आह्ले लोक ते चंगी चाल्ली समझी लैंदे न ठीक ऐ डोगरी हिंदी आह्ले लेखा गै इक्क डोगरी बी भाशा ऐ एह् मन्नेआ जंदा ऐ एह् मन्नेआ जंदा ऐ कि एह् इक्क प्हाड़ी परिवारिक भाशा ऐ डोगरी भाशा जेह्ड़ी साढ़ी इक बड़ी अच्छी भाशा ऐ एह् जैदातर मैक्सिमम एह् जम्मू उधमपुर च बोल्ली जंदी ऐ रियासी कठुआ जिले च बोल्ली जंदी ऐ